पइसा पइसा परदेसी बाहरसँ पइसा भेजै छै पाइ आओर ओ पाइके घरमे हम जे जोर चित करै छिए तऽ कएक ठाम दै छिए पाइके इएहमे बाल बच्चाके पढ़ेनाइ लिखेनाइ इएहमे बाल बच्चाके सबकिछु करनाइ खेनाइ पिनाइ बाल बच्चाके पइसा बचबैके कोशिश दुइ रुपैआ सोचै छिए कोना बचतै तऽ दुइ गो बच्चा छै ओ बच्चाके लेल एगो एल आइ सी खोला देने छिए एल आइ सी मे रखै छै सहारा इण्डियामे बोलै छै जकरा सहारा इण्डिया ताहिमे पइसा रखै छिए एगो बच्चाके एगो लड़की छै तकरा लेल बाल बच्चाके लेल आओर घरमे जे भेजै छै पइसा परदेसी परदेससँ तऽ इएह ने दुइ रुपैआ कहै छै जतऽ पाँच रुपैआके खरचा हुअए ततऽ तीन रुपैआ खरचा कर दुइ रुपैआ बचा दुइ रुपैआ बचबैओके कोशिशमे लगल रहै छिए से कखनहु बेर मौकापर अहाँ कखनो एचारिए बेमारिए दवाइए दवाइसँ घरमे हमेशा बाल बच्चाके लगले रहै छै तऽ बचबैके कोशिशमे लगल रहै छिए मुदा बचि नहि पाबै छै एगो एल आइ सी खोलेने छिए ततऽ खाली बुझै छिए ओतऽ जमा होइ छै तब भऽ रहल छै जमा आओर बाद बाकी घरमे कहाँ रुपैआ पइसा रहै छै जमा दुइ गो बाल बच्चामे उलझि जाइ छिए दुइ गो बाल बच्चामे अचारी रे बेमारी रे खेनाइ रे आइ कि तऽ ई नहि छै काल्हि कि तऽ ओ नहि छै परसू कि तऽ लीड नहि छै कौपी नहि छै चारिम दिन कि तऽ ई नहि छौ आइ एगो कहितो ई नहि छौ काल्हि एगो ओ नहि छौ सबकिछु तऽ होइते रहै छै घरमे तऽ घरमे खरचो कम होइ तब ने लोकके पाइओ बचतै तैओ कोशिश लोक करै छै दुइ रुपैआ बचबैएके लेल आपसमे दुइ रुपैआ बचबैएके लेल कोशिश करै छै देखिऔ खरचा करबै एक रुपैआ तऽ आठ अना बचाकऽ रखबै अगर आठ अना खरचा करबै तऽ जरूर एक रुपैआ बचाकऽ रखबै बचबैके लेल कोशिश लोक जरूर करै छै से घरमे चाहे खाता हुअए चाहे बैँक अथी हुअए चाहे चाहे घरमे हुअए अपना सदस्यके लेल तऽ लोक कोशिश करिते रहै छी जे कहुना दुइ रुपैआ जमा हुअए घरमे खरचा बचित कि हेतै परदेसी परदेससँ भेजिते रहै छै वएहमे खरचाबारी होइते रहै छै